राजस्थान में जे भारत जे आज़ादी जे आंदोलन में जिनि स्वत्रंता सेनानियुनि भुमिका निभाई उहे हुआ नाथूराम मिर्दा ठाकुर अक्ष्य सिंग रत्न कुंअर प्रताप सिंग बारहठ हरि भाऊं उपादय जमनालाल बजाज जेके गांधीजीअ सां तमामु घणो गॾु रहंदा हुआ बालमुकुंद बिसाह लादूराम जोशी अमर चंद भाटिया ठाकुर केसवी सिंग बारहठ कप्तान दुर्गा प्रसाद जेके अजमेर जे नौजती समाज ई समाचारु पत्र जा बि संपादक हूंदा हुआ उन्हनि तमामु खणी सुठी भुमिका निभाई हुन खां सवाइ ॿिया बि घणेई स्वत्रंता सेनानी राजस्थान जा हुआ जिनि आज़ादीअ जे आंदोलन में हिसो वरितो हुओ